हा मां किताबु पढ़ी मां किताबु पढ़ण जो मूंखे जाम शौक़ु आहे हिन हिसाब सां ई मां किताब वठंदा आहियूं हुते मां कई सारी किताबूं ॾिठियूं जंहिं मां मूंखे हिकु समुझ में आई यू केन विन जेको हिंदीअ में हुई जीत आपकी पहले त मां इअं ई समय कढण लाइ सोचो किताबु वठां थो पढ़ा पियो थो छो कि मूंखे शौक़ु आहे पढ़ण जो जीअं जीअं मां पढ़ंदो वियुमि उहो किताब जो आख़िरी पन्ने तक मां जीअं पहुतमि मांखे इहो पियो महिसूसु थिए कि हर हिकु पन्ने खां पोइ मां कुझु न कुझु सिखंदो थो वञा ऐं हिन किताब जो जेको मक़सदु आहे कि कुझु न कुझु जानकारी ॾियण या समुझाइणु पंहिंजे में हिकु हौसलो पैदा करण उहो किताबु उहो कमु करे पेई ऐं मां हिन खां पोइ उन्हनि जो जेको ॿियो ॿियो पार्ट बि आहियो ॿियो भाॻ बि आहियो मां उहो बि पढ़ियो ऐं हर बार हुन खां पोइ मांखे उहो एतिरो वणियो कि मां पंहिंजे सभिनी दोस्तनि खे बि सलाह ॾिनी कि कम से कम हिकु बार त तव्हां इहा किताबु ज़रूरु पढ़ो ऐं हीअं किताबु ॾाढी सुठी आहे ऐं मां तव्हांखे बि सलाह ॾींदुमि त हीअं ज़रूरु पढ़ो